हेलो हा हा ॿुधायो

जाम कंपनीअ जी अथव वरपूल सैमसंग तव्हां खे कंहिं में खपे डबल डोर सिंगल डोर अच्छा डबल डोर खपेव घणे ताईं खपेव बजट छा अथव इएं जाम अघ अथव तव्हां जा फ़ीचर ॿुधायो कहिड़ी कंपनी मतिलब खपेव चालीहें खां स्टार्टिंग अथव हा वरपूल जी मिली वरपूल जी मिली वेंदव तव्हां खे ॿाएतालीह हज़ार पवंदव डबल डोर में हा मिली वेंदव डिस्काउंट डबल डोर में मिली वेंदव चङा फ़ीचर मिली वेंदव साल जी वारंटी मिली वेंदव फ़ीचर चङा अथव फ़ीचर तव्हां खे मिली वेंदव सभु सुठी वारंटीअ में मिली वेंदव तव्हां खे कुझु बि ख़राबु थो थिए तव्हां ठाराहे सघंदा आहियो उन खे वापस ऐं तव्हां खे कूलिंग मिलंदी चंगी हा हुन जी सॼी सॼी बॉडी जेकी अथव हूअ फाइबर जी ठहियल अथव विथ बेस्ट क्वालिटीअ जी ठहियल अथव न न हिक दम सुठी अथव तव्हां खे मस्त फ़ीचर सां गॾु मिलंदव कूलिंग वूलिंग सुठी ऐं प्लस सलेक्टेड मिलंदव हा हिकदम सुठो लुकिंग वुकिंग सभु सुठो अथव तव्हां खे मिली वेंदव कलर तव्हां खे मिलंदव ॻाड़िहो कलर मिलंदव कहिड़ो साओ कलर न साओ कलर अवेलेबल न मिलंदव तव्हां खे ॻाड़िहो मिलंदव ऐं ब्लू मिलंदव

हा अची सघंदा आहियो दुकान ते भली दुकान ॾहें खां रात जो यारिहें ताईं चालू हूंदो अथव सुबुह ॾहें खां तव्हां अची सघंदा आहियो केॾी महिल बि चेक करे पोइ बुक कराए सघंदा आहियो हा हे न इएं तव्हां खे फ़ीचर चङा फ़ीचर मिली वेंदव हर हिक कंपनीअ जा लेटेस्ट वारियूं बि मिली वेंदव असां जे शॉप ते तव्हां भली सुभाणे विज़िट करे सघंदा आहियो हा हा सुभाणे हा हिकदम हिकदम मिली वेंदव तव्हां भली शॉप ते विज़िट कयो अची वञो ॾिसी करे वठी सघंदा आहियो भली तव्हां

हले हले अचो मिली वेंदव हले जय झूलेलाल